पूर्णियामे शिक्षा व्यवस्था सभसँ बढ़िआँ छै कोइ बेरोजगार नहि छै सभ रोजगारमे अपन अपन रोजगारमे लागल छै जहिसँ कि कोइ आ आइ टी गेलै कोइ सरकारी नौकरीम गेलै कोइ बिजनेस करि रहल छै कोइ स्टार्ट अप करि रहल छै कोइ बे बे बेरोजगार नहि बैठल छै सभ रोजगारमे लागल छै जाहिसँ कि कोइ अपन कारखाना खोललकै कोइ अपन बिजनेसमे लागि गेलै जे सभ अपन अपन रोजगारमे बढ़िआँ छै सभ केओ वा अपने अपने दुनियामे मस्त छै सभ उच्च शिक्षामे व्यस्त छै कोइ आइ ए एस ऑफिसर बनि गेलो छै कोइ आइ पी एस बनि गेलो छै कोइ सरकारी इसकुलके टीचर छै कोइ प्राइवेट इसकुलके टीचर छै सभ अपन अपन रोजगारमे सभ उच्च शिक्षा प्राप्त करिके जे कोइ बेरोजगार नहि सभ अपन अपन रोजगारमे मस्त छै जाहिसँ कि कोइ स्टार्ट अप खोललकै जे सभके मतलब सभके जोब मिलैलऽ कोइ दिक्कत नहि भेलै सभके जॉबमे सुविधा भेलै जे कोइ बिजनेस करि रहल छै पूर्णियामे बिहारके मामलेमे पूर्णियाके शिक्षा व्यवस्था सभसँ उच्चतम छै इहाँके युवा अपन अपन कार्यमे व्यस्त छै ककरोसँ कोइ मतलब नहि रखैत छै कामसँ मतलब रखैत छै इहाँके अऽ पूर्णियामे जाहिसँ कि कोइ डॉक्टर पढ़ि रहै छै एम्ससँ पढ़लकैहँ इहाँ अपन अस्पताल खोललकै छै सभके ईलाज बारी कराबैमे ऑपरेशन कराबैमे कोइ दिक्कत नहि छै सभके सुविधा मिललै छै सभके कारण छै शिक्षा अगर शिक्षा रहतै तऽ सभ चीज बढ़िआँ रहतै इसलिए पूर्णियामे सभसँ शिक्षाके ब्यबस्था सभसँ उच्च छै आओर कोइ बेरोजगार नहि सभ इहाँ सभ रोजगार छै कोइ बे बेरोजगार नहि छै सभ सभ युवा अपने अपने चुनौतीके सामना करैत छै खासके शि शिक्षाके व्यवस्थामे इहाँके शिक्षा व्यवस्था सभसे उच्चतम छै जाहिसँ कि इहाँ कोइ इन्जीनियर बनि रहल छै कोइ आइ आइ टी पढ़ि रहल छै कोइ गूगलमे जॉब लेलकै छै कोइ माइक्रोसॉफ्टमे करि रहल छै मतलब सभ अपन अपन शिक्षा व्यवस्थामे मस्त छै सरकारी नौकरी भी छै प्राइवेट भी कोइ प्राइवेटमे छै कोइसँ कोइ सभ रोजगारमे छै किछु दिक्कत नहि छै खास करि कऽ इहाँके पूर्णियाके मामलेमे सरकारी नौकरीके मामलेमे सभसँ जादा छै